गोजौ दिउ दैबा

फइथ्रिस बसरसो सिगाङाव माबा टिभि ओंखारदोंमोन बेखौ जोङो जोंनि हरसिंगायाव मोनसेल'सो दंमोन बेखौनो होसो होसो नायहैयोमोन जोङो महाभारत रामायाण सिरियालखौ नायहैयोमोन नाथाइ दायो जोङो बे माबाखौ टिभिखौ फ्राय नायला दायो जाबाय जोङो मबेलावनो सोब नुजोबो फिलिम नुयो सोलिबा हिस्ट्रि जारिमिनबो नुयो बे मबेलजोंनो सोरबा मन्थ्रिफ्रा मा बुंदों बेखौबो बे मबेलजोंनो जोङो नुजोबनो मोनबाय लोगोसे बे मबेलजोंनो जोङो अनेकनि नियो गोदोनि ए सिगांथ' रेदिअ दंमोन रेदिअआवबो बाथ'रि नुयोमोन बे रेदिअआबो बे गैला दायो लोगोसे टिभि टिभिआवबो नुयोमोन बेबो गैला लोगोसे दा सोलिबाय थानायाव मबेलजोंनो सोब बहा मा जादों बबाव जुध्द जादों बबाव बाबाया थैदों बबाव मा जादों बेफोरखौ गासै मबेलजोंनो नुजोबो मबेलावनो सोरनिबा राजा महाराजाफोरा गोदोनि महाराजाफोरनि हिस्त्रि जारिमिन दिन्थिबाबो महाभारत रामायण बेखौबो बे मबेलजोंनो नुजोबो दानिया मबेलजोंनो सोब नुजोबो बेखिनियासै